बिहारके संस्कृति विशेष रूपसँ अपन मिथिलाके जे संस्कृति अछि से अविस्मरणीय अछि ई कतौ नहि भेट सकैए जेना डहकन उचती मिथिलाक जे पराती छै गीत सब छै मिथिला मे जे बिबाहमे विध व्यवहार सब होइ छै ओ आनठाम एहन नहि भेटत एकर वर्णन हमरा लोकनि नीक जकाँ सुनि सकै छी देख सकै छी बहुतो एहन कलाकार सब छथि जे बिहारके छथि शारदा सिन्हा वा एमहर जयन्ती देवी नन्दनी देवी हिनकर सभक जे गीत छनि से वा मिथिलाके जे पेंटिंग छै मधुबनी पेंटिंग छै जितवारपुरके किछु कलाकार सब छथि गोदावरी दत्त सीता देवी ई सब मात्र बिहारेके पेंटिंग जे छै मधुबनियेके जे पेंटिंग छै से समस्त विश्वमे पसरल अछि तैं बिहारके जे संस्कृति अछि ओकर रक्षा करब हमरा लोकनिक पुनीत कर्तव्य सेहो अछि